हाँ हमारे पास मवेशी हैं हम मवेशियों का पालन करते हैं पालतें हैं उन को जैसे कि हमारे भैंस भी है गाय भी हैं तो उन की देखभाल के लिए हम दिन भर में कब उन को चारा डालना है कब उन को चून डालना है तो ये सारा टाइम टेबल बना हुआ रहता है ये ध्यान भी रखते हैं कि अब ये पशू भूखा है इस को डालना है और कब ये पानी पिएगा उन को हम बांध के भी रखते हैं आपस में ना लड़ें क्योंकि वो तो पशू हैं समझते नहीं हैं तो उन को बांध के भी रखा जाता है और उन का समय समय पर चारा डालते हैं उन का कब दूध दुहना है सारी चीज़ों का दिन भर की गतिविधियों में ध्यान रखा जाता है